मां एयरटेल जी ग्राहक आहियां एयरटेल जो नम्बर मां यूस क इस्तेमालु कंदी आहियां और मुंहिंजो मोबाइल जो नम्बर आहे सत ॿुड़ी छह अठ चारि हिकु ॿ टे नव ॿुड़ी हिन मोबाइल ते मां एयरटेल जो ॿ सौ वीह वारो रीचार्ज करवायो हुओ जंहिंजी वैलेडिटी हुई अठावीह ॾींहं ऐं मां इन्हीअ खे रीचार्ज कयो हुओ फरवरीअ जी ॿारहां तारीख़ जो उन्हीअ खां पोइ इहो उन्हीअ में टॉक टाईम त मांखे फ्री हुओ काथे बि कहिड़ी बि जॻह ते कहिड़े बि नम्बर ते मां फ्री में ॻल्हाए थी सघां एस एम एस बि अनलिमीटेड हुओ कॉलिंग बि अनलिमीटेड हुई और वौलिडिटी जे का हुई उहो अठावीह ॾींहं जी हुई पर अञा त ख़ाली मुंहिंजा चोवीह ॾींहं ई थिया आहिनि चारि ॾींहं बाक़ी आहिनि पर मां काथे बि कॉल कया थी त हुन में ॿुधाए थो कि बैलेंस काने या काथे मैसेज कया थी त उन्हीअ में लिखिजी थो अचे मैसेज नॉट सेन्ट और काथे बि अगरि मां नैट वग़ैरह बि इस्तेमालु कयां थी त उहो बि नथो अचे अनलोड थो अचे अनलोड थिए ई लोडिंग थिए ई कान थी हुन में त कृप्या मां इहो मोबाइल जी हुनखे मोबाइल ऑपरेटर सां एयरटेल जी ऑफ ऑफ़ीस में इयं कंप्लेन थी करणु चाहियां कृप्या करे इहो चेक कयो कि जॾहिं मांजी वैलीडिटी अञा चारि ॾींहंनि जी बाक़ी आहे त वरी मां पंहिंजो फ़ोन जो रीचार्ज थियल आहे अञा त मां इस्तेमालु छो नथी करे सघां पेई कृपा हिन जांच पड़ताल करो और मांखे ॿुधायो कि छा वजाह आहे